مذہبی طریقے بہت اچھا طریقہ ہے جیسے ہم سب نماز پڑھتے ہیں نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہر چیز کرتے ہیں ایکسرسائز ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے بدن کو فٹنیس ملتی ہے اچھا ہوتا ہے تندرستی ملتی ہے دماغ فریش رہتا ہے نماز پرھنا چاہیے سب کو نماز پرھنا چاہیے نماز پرھنے سے دماغ فریش ہوتا ہے ورزش ہوتا ہے ہم سب کو نماز پرھنی چاہیے سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنا چاہیے روزہ رکھنے سے انسان کی کی صحت ٹھیک ہوتی ہے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے ہم سب کو رکھنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے ہر انسان کو ہم سب کو اچھے سے روزہ نماز پرھنے سے ہم سب کا ورزش ہوتا ہے نماز پرھنا چاہیے نماز میں اٹھنا بیٹھنا ہر چیج ہوتا ہے اسی لیے نماز پرھنے شے ہم شب کی سحت اچھی ہوتی ہے سحت پہ بھی عصر پڑتا ہے اچھا ہوتا ہے نماز پرھنا چاہیے نماز پرھتے وقت انسان کی دماغ فریش رہتی ہیں نماز پڑھتے وقت ہم سب کی تندرستی رہتے ہیں نماز سے تندرست رہتے ہیں نماز پڑھنا ہم سب کو اچھا لگتا ہے نماز پڑھنا چاہیے ایک سال میں ایک سال میں ایک مہینہ روزہ رہنا چاہیے